हैलो अंजी बस ठीक तुस सनाओ ठीक ओ तुस दिक्खेआ यरो में कोई फल फ्रूट खरीदना थोह्ड़ केह्की ऐ रेह्ड़ी लग्गी दी आं अं में थोह्ड़े हारे कोई किलो हारे स्यौ लैने हे में पुच्छना हा केह् केह् भाऽ उंदा ते भला कियांन थोह्ड़े जादा लैने होग ते घटागे पैसे एह् थोह्ड़ा डिस्काऊंट होंदा कि अं आं एह् थोह्ड़ा घटाओ में लैना हा खरीदना हा ते एह् खरे रौहंदे सेह्तू आस्तै कन्नै किश खाह्गै ते किश थोह्ड़ा टब्बरै आस्तै बी लेई लैगे किश आं अच्छा जेह्के थुआढ़े बागें च होंदे आं अं अच्छा अच्छा अच्छा आं अं ठीक ऐ आं लैने ते ऐ में कुछ जादा पंज सत्त किलो लैने ते समझ निं लग्गा दी टैम निं लग्गा दा यरो कैलूं आमां चलो छुड़ो दिक्खी लैगी जां मंगाई बी लैगी चलो जियां बी अच्छा करगे गल्ल तां कोई गल्ल निं भी खरी तां अंऊ औगी कल्ल ते दिक्खी लैगी